हा उत्तर प्रदेश में उभरण वारियूं प्रमुख कला शैलियूं आहिनि जीअं चित्रकारी शिल्पकला ऐं चिकनकारी इन खां अलावा कालिन जो बि सुठो हिते कमु आहे कालिन सभिनि नवे प्रतिशत कालिन उत्तर प्रदेश में ई ठहंदियूं आहिनि और धातु जो सामानु जेको आहे धातु धातुनि जो सामानु सॼो हिते ठहंदो आहे जीअं इटावा बनारस और सीतापुर में सुठो लोटे जूं कमु थींदो आहे सॼो लोहे जो धातु जो लोटनि जो कमु थींदो आहे पथर ऐं मिटी जूं दस्तकारी जी कला बि हिते उत्तर प्रदेश में इलाही लोकप्रिय आहे लकिड़ी जो हाथी दांत ऐं अन्य बि शिल्पकलायूं इलाही फेम्स आहिनि हिते

सभिनि खो सुठो हिते हस्त शिल्प में चिकन कारी आहे जंहिं लटनि में शिफौन मलमल ऑर्गैंजा ऑर्गंडी रेशम ईअं चिकन का कुर्ता ऐं साड़ियूं इलाही सुठो आरामु दायक मञियो वेंदो आहिनि जरदोजी जो बि कमु इलाही सुठो हिते थींदो आहे